हैलो जी सर आपकी बात ऐडवोकेट राम कुमार से हो रही है बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी सर जी सर बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं जी सर जी सर

जी सर मैं बता सकता हूँ आपके ये जो दादाजी से आज से दो सालों पहले उन्होंने अपना खेत आपके नाम पर रजिस्टर कराया था क्या मैं सही हूँ तो वह अभी आपको अपने नाम पे वह खेत पट्टा कराना है जी आपका यह काम हो जाएगा इसके लिए आपको अपने यहाँ के ज़िला कार्यालय में यानी कि ज़िला अदालत में जाना पड़ेगा और आपको वहाँ जाके कुछ फ़ॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका यह काम हो जाएगा जी सर जी सर इसमें इसमें सर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है ऐसे आपके दादाजी ने आपके नाम पर खेत को रजिस्टर करवा दिया है तो आपके नाम पर वह जल्द से जल्द ही पट्टा हो जाएगा जी सर इसके लिए आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस के पास अपनी सूचना को पहुँचा दीजिए या आप कहें तो हम खुद ही आपके तरफ़ से एक प्रार्थना पत्र लिख के पुलिस को सूचित कर देते हैं जी सर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आप हमारे पास आ जाइए कल ही हम चलके आपके यहाँ ज़िला अदालत की ओर आपका यह सचिवालय में और वहाँ के थाना में प्रार्थना पत्र जमा कर देते हैैं जिससे आपको इन टेंशनों से मुक्त हो जाएंगे सर इसमें सर इसमें हमारा ज़िला अदालत में और सचिवालय में जाकर के आपका प्रार्थना पत्र लिख करके जमा करवाने का फ़ीस ग्यारह सौ रुपए एवं उसके बाद जब आपकी ज़मीन की हम रजिस्ट्री से आपका पट्टा कराएंगे उसमें हम आपके ज़मीन के साइज़ के हिसाब से पैसा को लेंगे जी सर आपकी कितनी ज़मीन है क्या आप बता पाएंगे

जी सर तो इस हिसाब से आपकी पट्टा कराने की हमारी वकील की फ़ीस साढ़े बारह हज़ार रुपये के आस पास आ जाएगी नहीं सर कम तो नहीं हो पाएगा जी सर कल आप हमारे ऑफ़िस में दस बजे आ जाइए जी सर धन्यवाद